जी हाँ मैं बहुत सारे विडियो गेम के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं जब छोटा था तो मुझे बहुत सारे विडियो गेम खेलना अत्याधिक पसंद था उस दौरान हमारे समय में जी टी ए वाई सिटी नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध गेम था जिसे हम अपने पी सी यानी कि कम्प्यूटर शिस्टम में खेला करते थे यह गेम उस समय इतना ज़्यादा फेमस था कि इसे खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग उत्सुक रहते थे लोग दूर दराज़ से आते थे और किसी भी तरीकक़े से इस गेम को किसी दूसरे पी सी से ले कर के चाहे हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ही भुगतान क्यों ना करना पड़े उस गेम को लोग खेला करते थे ऐसा गेम उस समय कोई और भी तो नहीं था इस गेम की ख़ास बातें यह थी कि इस में एक गैंगश्टर हुआ करता था और वह अलग अलग जगह पर जा कर के चोरी करता था इस गेम में हम बाइक राइडिंग बोट चलाना एवं लड़ाई झगड़ा फाइटिंग ऐसे सारी चीज़ों को कर सकते थे जो कि लोग अपने आम जीवन में कर पाते हैं जिसके वजह से यह गेम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अत्याधिक पसंद होने लगा आज के समय में हम बात करें तो ऐसे कई सारे गेम मौजूद हैं जिन्हें लोग खेलना एवं बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे हम एक दो का नाम अगरचे बताऍं तो फ्री फायर पबजी एवं कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे ऐसे गेम आज भी मौ जूद हैं जिन्हें बच्चे एवं बड़े सभी खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ समय पहले हम ने भी ये पबजी को डाउनलोड किया था और अपने फ़ोन में खेला करते थे ये इस गेम की ख़ास बात यह है कि इस में एक आदमी होता है और वह अलग अलग जगह पर जा कर के छिप छिप कर लोगों से फाइट करता है एवं उन्हें सूटिंग कर के मार देता है जिस के वजह से इस से लोग बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं इस में अलग अलग तरीक़े के औज़ार वीपन्स एवं गन्स भी दिए जाते हैं जिस की वजह से लोगों को इसे खेलना और इसकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग है बहुत ही अच्छी है जिस की वजह से लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खेलना एवं देखना पसंद करते हैं अगर से मैं बात करूँ तो मुझे आज के समय में सब से ज़्यादा गेम कॉल ऑफ ड्यूटी पसंद है